हमरा अपना खेती गृहस्थी करै छियै कि किसान छियै मक्कइ लगबै छियै गहुम लगबै छियै धान लगबै छियै खाद डालै छियै तऽ अपना गाय पोसै छियै गायके मेहनत करै छियै टेम टेमपर खाना दै छियै गरमी रहै छै धोए दै छियै पङ्खामे के दै छियै मेहनत करै छियै खेतीमे काफी मेहनत करै छियै मुरगा पालन करै छियै मुरगाके टाइम टाइमसँ दाना दै छियै मुरगाके खोप साफ करै छियै मुरगा बड़ा होइ छै मुरगाकेँ बेचि दै छियै ओ फाइ किछु इनकम होइ छै बाल बच्चाके मेन्टिनेन्स करै छियै बाल बच्चा अभी बेरोजगारी छै रोजगारसँ एखन जुटल नहि छै बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ करयमे पैसा लागै छै तऽ कनि टा दिक्कत अभी छै तऽ ओहि खातिर छै जे अपना मेहनत कए रहल छियै जे बाल बच्चाके दिक्कतके दूर करयके लिए काफी मेहनत करै छियै खेती किसान छियै खेतीमे जे खेतमे बीस किलो खाद डालनाइ छै तऽ ओहिमे दसे किलो खाद डालि कऽ गोबर डालि दै छियै गोबर दए दै छियै तऽ पानि दै छियै टाइमसँ तऽ उपजो अच्छे भए जाइ छै कोनो कम नहि होइ छै मुरगा पालन कए लै छियै मुरगा पालनसँ अपना घर चलै छै किछु फाइदा ओहोसँ इनकम भए जाइ छै गायसँ भए जाइ छै गाय भैँस पोसै छियै आओर बाहरी इनकम अभी हमरा घरमे नहि छै तऽ एहि खातिर छै कि जे अपना मेहनत कए कऽ किसान छियै तऽ किसान खेती कए कऽ अपना जीवन बिता रहल छियै खेती करै कए रहल छियै किसानवला काम कए रहल छियै आओर हैआ जीविकामे जुटलियै तऽ जीविकासँ अपना खटै छियै जाइ आबै छियै जीविकासँ कनि टा लुरि बुद्धि भेलैए जे कतहु बोलि नहि सकैत रहियै तऽ बोलि लै छियै तऽ आ खेतिए बाड़ीके अपना साग सबजी लगबै छियै तऽ अपना खाइ छियै बाड़ीमे सबजी लगबै छियै भिण्डी लगबै छियै झिङ्गा लगबै छियै मिरचाइ लगबै छियै बैगन लगबै छियै तऽ किछु बेचबो करै छियै किछु खयबो करै छियै किसान छियै तऽ किसानके जे काम छियै उएह करतै तऽ ओहि खातिर जे छै अपना करै छियै काम तऽ इएहसभ बात छै जे अपना खेती खोलाके बारेमे काम करै छियै बकरी भी पोसै छियै बकरीके भी मेहनत करै छियै ठीक छै तऽ इएहसभ काम करै छियै खेती गृहस्थी करै छियै आओर कोन काम पैसा कौ कौड़ीके उपलब्ध छै खेतिएसँ हम किसान आदमीके खेतिएसँ होइ छै खेती करै छियै